हाँ रासायनिक कीटनाशक मुझे मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं उनको मारने के लिए मिट्टी में दवा दी जाती है खेतों की जुताई कर दी जाती है उसे कीटनाशक ऊपर आ कर धूप से जल जाते हैं और काफ़ी बदलाव करना पड़ता है जो तुम्हारे के धरती को उलट पुलट करनी पड़ती है ज़मीन जिससे कीटनाशक ख़त्म हो जाए और जब भी ख़त्म न हो तो उसमें दवा छिड़कनी पड़ती है जिससे कीटनाशक ख़त्म हो जाएँ और अन्य कोई चारा नहीं है उनको खत्म करने का क्योंकि निकाल कर तो फेंकें नहीं जाते उनमें दवा दे कर मारे जा सकते हैं जिनसे कीटनाशक जो मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं